जिसलै अ'ऊं निक्का था मिकी तदुं दा गै बाइकां शाइकां गड्डियां बगैरा दा बड़ा गै जादा शौक था मिकी जिसलै बी एह् सब किश लभदियां गड्डियां शड्डियां बाइकां शाइकां ते मेरा मन करदा अ'ऊं बी इ'नें ई चलांऽ इं'दे पर बोआं इ'न्दी सबारी लैआं उ'ऐ उसलै निक्के होंदे हे ऐसा पॉसिबल था निं कि अस एह् सब करचै ते घरा आह्ले बी गरीब गै थे ते उं'दे च बी निं ही गड्डियां ते जेह्के अ'ऊं मतलब की सोआरी लेई सकदा भी जिसलै बड्डा होंदा गेआ भी मेरा शौक बी बधदा गेआ भी बड्डा होइयै थोह्डे़ पैसे सैशे कमाये जिसलै में थोह्ड़े कम्म कुम्म कीता ते में बी हून बाइक शाइक लैती क्योंकि मिगी उसदा शौक बड़ा था ते मिगी घूमने दा बी बड़ा शौक था ते जिसलै असें कूदै बाइकें उप्पर टूर लाने कूदै जाना होऐ ते असें सारें शा पैह्लें ते असें गी जगह् तुप्पना पौंदी की असें जाना कु'त्थें ई हून जिं'दे कन्नै जाना होऐ अपने दोस्तें सोस्तें कन्नै जां अपने परिवार कन्नै उं'दे कन्नै बंदा बेहियै गल्ल बात करदा कु'त्थें जाना कु'त्थें नेईं जाना उसदी पैह्लें पूरी डिस्कशन होंदी जिसलै जगह् असें चूनू उड़ी ऐ की असें इ'त्थें जाना फ्ही उस जगह् फ्ही असें उस जगह् दा वातावरण उस जगह् दा मौसम दिक्खना पौंदा अगले त्रैऽ चार दिन उप्पर त्रैऽ चार दिनें बास्तै जां फ्ही जिस दिन तुसें जाना होऐ उसदा पूरा दिक्खना पौंदा कि असें ई पता अज्जकल नेट उप्पर सारा किश लब्भी जंदा ओह् सब किश दिक्खियै फ्ही अस प्लेन करदे असें कु'त्थें ई जाना अगर ओह् ठीक होइया अगर खराब होगा मौसम तां बी कोई फायदा निं ऐ जाइयै की के जिसलै अगर खराब मौसम होग बरखा शरखा पोऐ ते भी केह् फायदा कोई जाना फ्ही किश मतलब निं बनदा फ्ही किश जाना किश चीज़ां ऐसियां होन्दियां जेह्कियां असें जरूरी ऐ लैना गै पौंदियां जिसलै अस टूर शुर करने ई कूदै जा दे होन घूमने शूमने ई जा दे होन जेह्कियां चीज़ां जरूरी होन्दियां जि'यां कि कपडे़ होइये कपडे़ जरूरी होंदे इक रेनकोट होइया कूदै अस अगर कूदै अकस्मात बरखा कूदै पेई गै जा तां बी केईं रेनकोट बी जरूरी होंदा ते किश रुट्टी शूट्टिया प्रबंध होइया थोह्ड़े भांडे शांडे होइये ते

ओह्बी असें कन्नै गै रखना पौंदा ते एह् सब चीज़ां न जेह्कियां जरूरी होंदियां असें अगर कुदै घूमने जाना होऐ बाइक शाइक उप्पर